छोटा बच्चा छोटा बच्चा जब हो ना तऽ ओकरा हरेक चीजके लिए पहले साफ सफाइ ओकरा ओकर सामने राखल कर सबचीज एकदम अच्छासँ राखलकर एकदम पूरा ढक करके ताकि हँ बच्चाके अभी बच्चा से ही आदत लगैबे नहि तऽ हर चीजके आदत लगल रहतै साफ सफाइके हरेक चीजके कैसे कि करि सकैछै ओकर सामने नहि अच्छासँ एकदम रहबीही ने तऽ छोटा बच्चाके एकदम तब ने ओ देखतौ ने तऽ बड़ा होकरके ओ भी ऐसा ही करितहु ताकि दिक्कत नहि होए इसलिए छोटा बच्चा सबके पास ने एकदम अच्छासँ रहलकर एकदम साफ सफाइ आब देखिऔ छोटा बच्चाके तऽ किछु पता नहि रहए ओकरा तोड़े वजहसँ नहि पता चलतो तोड़ा ओ तोड़े देखि देखिके सिखतौ हरेक चीज आब तों गलत काम करभी तऽ गलत ही सिखतहुँ अच्छा काम करभी तऽ अच्छा सिखतहुँ इसलिए तो ओकरा देखि देखिके ओकर सामने अच्छासँ रहल कर एकदम अच्छासँ बात कर अच्छा बुद्धिके बात करु नहि नहि एकदम अच्छासँ बुद्धि वला तऽ ओकरा दिमागमे अच्छा बुद्धि एतै अभिसे ही बुद्धि देबही ने अच्छा वला तऽ अच्छा ही औतै ताकि बड़ा होकरके दिक्कत नहि हो आओर लड़ाइ झगड़ाके बुद्धि तऽ ओकर दिमागमे डालिए नहि काहेकि बच्चाके दिमागमे जल्दी असर पड़ि जाए छै ओ छोटा बच्चा ओकर दिमागमे बहुत जल्दी असर होए जा हइ तुरन्ते एकदम इसलिए ओकरा अच्छासे समझा सामने अच्छा अच्छा बात करलकर लड़ाइ झगड़ा नहि करलकर एकदम अच्छा अच्छा हर चीज समझाकर एकदम ध्यान वला एकदम दिमाग वाला सब